मुंहिंजा वड़ंदड़ खाधा मूंखे अलॻि अलॻि किस्मु जा खाधा खाइण वणंदा आहिनि जीअं त असां सुबुहु जो दालि पकवान खाइण पसंदि कंदो आहियां दा पकौड़ा खाइण पसंदि कंदो आहियां दालि मुङड़ा खाइणु पसंदि कंदो आहे कोकी पापड़ खाइण पसंदि कंदो आहियां जीअं त असां मंझंदि जी रोटीअ मां खाधो खाइण पसंदि कंदो आहे जीअं त दालि चांवर कढ़ी चांवर थिया न अगरि पापड़ थियो खटाइण थियो ऐं ॿियो भाॼीयुनि में मूंखे बेसण जी टिक्की वणंदी आहे कचालू वणंदा आहिनि बीहु पटाटा वणंदा आहिनि वांङण वणंदा आहिनि भिंडियूं वणंदियूं आहिनि इहे सभु असांखे उल्हास नगर में हरदासमल होटल में मिली वेंदो आहे जीअं त मां शाम जो असां जेको नाश्तो कंदा आहियूं उनजे बारे में ॿुधाइणु चाहियां थो दालि दालि सैंडविच थी गार्लिक सैंडविच थी गार्लिक ब्रेड थी सलाद सैंडविच थी ढोसो थियो इडली थियो मेदू वड़ो थियो इहे सभु असांखे उल्हास नगर में मिली वेंदा आहिनि ऐं स्वीट्स में जीअं ॼमूं थियो पिसु थियो माओ थियो इहे सभु वणंदा आहिनि ख़ासि करे